जोंनि थाइजौगुरि गामिया हाग्रायाव मोगा मोगि हाग्रायाव मैदेर मैदेरनि थाखाय सामफ्रामबो बेफोरनिनो माबा जायो मोगा मोगि माबा लामा सामानि थाखायबो जोङो माबानो मोनाखै आरो लामा गारि मथरनि थाखाय जोंहा माबा सरखारजों जेबो माबा मोनाखै दा बिनि थाखायनो जोङो बे थाइजौगुरि एरियाया ओरैबायदि माबायाव दङ गारि मथर होसोलांनोबो थाखाय खाथियाव बेसेबांबा गिदिद दैमा दङ बेहाय आरो बारनो थाखाय जाहा दालां गैया गिदिंनानैसो थांनो गोनां जाहैयो गारि मथर होसोनो मोना बिनि थाखायनो जोङो लोमजानाय साजानाय दंब्लाबो गारि मथरनि थाखायनो सोरबाबायदि मानसिया बेहायनो जिउ जोबलांनांगौ जायो आरो बे दैनि थाखायनो ड'क्टर खाथियावबो गैया हाग्रा गुदि सामफ्रामबो थानाय बे थाइजौगुरि गामिनि एरिया थाइजौगुरियानो जोंनि बे गामि बेखिनियावनो गासैबो हाग्रा बंग्रानि जुनारजोंबो सानफ्रामबो मोगा मोगि जानांगौ जायो जों